हैलो मां पहिरियों ई शाला सेखारींदी हुअसि मूं वटि ॾह मशीनियूं हुइयूं सठि छोकिरियूं ईंदियूं हुइयूं ऐं उहा चारि नंबर में बुढा आश्रम में सिलाई सेखारी वेंदी हुई उते मां सिलाई सेखारींदी हुअमि उनखां पोइ तेरहं साल मां सिलाई सेखारी पर उनखां पोइ मूंखे थोरो हेल्थ प्रॉब्लम थी पियो त मां छॾे आयमि छॾे अचण खां पोइ मां हाणे हींअर घर में वेठी आहियां ऐं घर में बोर थी वई आहियां हींअर मूंखे मशीन ऐं उनजे लाइ एम्ब्राइडरीअ लाइ हिकु रिंग वग़ैरह ऐं धागा वग़ैरह रेशमी खपंदा आहिनि उनजे लाइ मां हींअर बंदोबस्तु करण जी कोशिशि में लॻी पई आहियां ऐं हींअर वांदी वेही करे मां बि बोरु थी वई आहियां घर में इन करे मूंखे हींअर थोरी सिलाईअ जो विचारु अचे थो ऐं हैंड वर्क वग़ैरह जो बि मूं विचारु भरियलु आहे इन करे मां टाइम पास करण लाइ उहो करण थी चाहियां उनजे लाइ मूंखे थोरा इंस्ट्रूमेंट खपनि जंहिंजे लाइ मूंखे हींअर बंदोबस्त करण जे कोशिशि में लॻी पई आहियां